हांजी मैं करीम रैस्टोरेंट से बोल रहा हूं हां तव्हां तव्हांखे छा खपे भेण हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा ॿुधायो

हा हा छहे असांजे न छएसे रुपए प्लेट अथव मटन कढ़ी जी ऐं नॉन अथव सौ रुपए जूं घणा तव्हांखे खपनि नान हिकिड़ो ई हिकिड़ी ज प्लेट खपेव अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा ॿियो कुझु त न खपेव असांजे घणेई सभु सभु नॉन वैज सभु आइटम ठाहींदा आहिनि असां वटि ऐं सभु फ्रैश मिलंदा अथव हिकदमि सुठो रैस्टोरंट अथव हा न वैज कोन रखंदा आहियूं असां नॉन वैज रैस्टोरेंट असांजो हा सभु आइटम असां वटि सभु सीक कबाब ई हू सभु रखंदा आहियूं असां हा चिकन कढ़ी मटन कढ़ी सभु रखंदा आहियूं हा हा हा हा हा हा हा हा वीहनि ताईं वीहनि ताईं स्पेस असां वटि आहे वीह ज वीह ॼणा अची सघनि छुट्टीअ में पर तव्हांखे न तव्हांखे हिकु ॾींहं पहिरां असां सां परमिशन वठिणी पवंदी एपॉइंटमैंट वठिणो पवंदो हा न असां न असां हुनजो वन वन थाउसंड अलॻि सां वठंदा आहियूं व्यवस्था जो मेंटीनंस में हा इहो वठंदा आहियूं बाक़ी त असांजो ॿियो कोई चार्जिस कोने ॾाढी भेण ॾाढी सुठी व्यवस्था असां वटि आहे तव्हां ईंदा तव्हांजी दिलि ख़ुशि थी वेंदी ॾाढो सुठी व्यवस्था आहे असांजे रैस्टोरंट में हा झूलेलाल जी किरपा आहे हा हा रांधि त तव्हांखे भेण कोई दिक़त कोन थींदी तव्हां जीअं असांजा जेका रेट्स आहिनि इहा रखिया आहिनि असां तव्हांखे पूरी पूरी सुविधा ॾींदा आहियूं असां हुन में तव्हांखे कोई दिक़त कोन ईंदी तव्हां पाणि चारि माण्हुनि खे बि चईंदा की भई असांजो रैस्टोरेंट हिन में कयो हा ज़रूरु ज़रूरु तव्हांखे कोई दिक़त कोन थींदी तव्हां बे हिचक तव्हां इहो असांखे ऑडर कयो ऐं किटी कयो जॾहिं बि तव्हां किटी जो वीचार हुजे त हिकु ॾींहं पहिरां असां सां परमिशन एपॉइंटमैंट वठो ताकी असांखे असांखे पतो हुजणु खपे त तव्हांजी बि सुविधा लाइ असां थोरी व्यवस्था करे रखंदासीं न पहिरां ई हा हा हा हा हा हा पर असां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो असां न बसि इहे ई छाहे की हुतां असां बि ॿीं कलाक जो टाइम तव्हांखे ॾींदासीं हुन में तव्हांखे पंहिंजी किटी जो आहे ख़तमु करिणी आहे पूरी हा छोकी न असांजा वरी हुन खां पोइ ॿिया अपॉइंटमैंट हूंदा आहिनि अगरि तव्हांखे कलाकु ॿियो खपे त हुनजा चार्जिस वरी अलॻि लॻंदव पंज सौ रुपया एक्सट्रा चार्ज हा हा हा बाक़ी खाधो तव्हांखे हेतिरो बढ़िया मिलंदव तव्हांजी तव्हां बिल्कुलु दिलि ख़ुशि थी वेंदव अरे हुन हिसाब सां चार्जिस वठंदा आहियूं न असां हुन हिसाब सां पोइ फ़िक्स टाइम ते अचो फ़िक्स टाइम ते वञो त ॿिया माण्हू वरी वेट कंदा हूंदा आहिनि न अगरि ॿीं कोई पाटी अगरि अचिणी आहे त पोइ असांखे पंज मिंट बि नथा ॾेई सघूं ठीकु आहे भेण समुझो था न हा हा हा हा हा उहो मां मोकिले ॾींदुमि तव्हां ऑनलाइन पेमैंट कजो ऑनलाइन कंदा या तव्हांखे मां कैश कैश कंदा असां डिलेवरी ते हा हा तव्हां ऑनलाइन करे छॾो न ऑनलाइन करे कजो तव्हांखे टाइम ते असां मोकिले छॾंदासीं बिल्कुलु ताज़ो माल हा हा हा हा हा लाजपत नगर में सैंट्रल मार्केट जे पासे में मंदर जे पासे में आहे तव्हांजो घरु अच्छा अच्छा अहिड़ी हेठि कोई बैंक आहे छा बैंक जे पासे में ठीकु आहे ठीकु आहे हा असांजो माण्हू ईंदव कॉल कंदुव तव्हांखे ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल जय झूले